हेलो जी मेरी बात राज केवल एजेंट्स से हो रही है हमको उनतीस तारीख को ग्वालियर जाना है तो आप बता देंगे हमको कि बिलोरो या फिर कार से कितने पैसे लग जाएंगे और हम कितने घंटे में ग्वालियर पहुँच जाएंगे उनतीस ऑक्टोबर हमको ये बताइए कि आपके जो ड्राइवर हैं हमको कितने घंटे में ग्वालियर पहुँचा देंगे छ घंटे में तो हम उनतीस तारीख की सुबह पाँच बजे निकलेंगे और एक तारीख को रात में बारह बजे तक आ जाएंगे अच्छा तो फिर बता दीजिए अब आप हमको कि आप हो जाएगा आपका पाँच बजे आप आ जाएंगे हमको लेने के लिए जी मैम मैम अच्छी हालत में गाड़ी को भेजिएगा और ड्राइवर भी ठीक हों हमको सुरक्षित पहुँचा सके ग्वालियर जी ठीक है थैंक यू